جی ہاں مجھے ان علاقوں میں سفر کرتے ہوئے مواصلاتی روکاٹوں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں کوئی مسئلہ مختلف زبان یا بولی بولی جاتی ہے ایسی صورت میں میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی لیے درج ذیل طریقے استعمال کرتا ہوں میں ہاتھ کے اشاروں اور جسمانی زبان کا استعمال کرتا ہوں یہ اکثر بنیادی باتوں کو سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے میں تصاویر یا ڈرائنگ کا استعمال کرتا ہوں یہ پیچیدہ خیالات کو بیان کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے میں ترجمہ ایپ یا سائڈ کا استعمال کرتا ہوں یہ اکثر مواصلات کو آسان بنا سکتا ہے میں مقامی افراد سے مدد مانگتا ہوں اگر میں خوش قسمت ہوں تو میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں جو میری زبان بولتا ہو یا اسے سمجھتا ہو میں یقین کرتا ہوں کہ مواصلاتی رکارٹوں کا سامنا کرتے وقت صبر اور سمجھداری ضروری ہے یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم سب مختلف زبانیں بولتے ہیں اور ہر کوئی ہماری زبان نہیں بولتا